हाँ मैं अक्सर काफ़ी वीडियो कांफ्रेंस करता हूँ मेरी कंपनी की मीटिंग होती है तो मैं गूगल मीट ऐप से करता हूँ वहाँ मुझे क्लियरली उनके चेहरे दिखते है क्लियरली ही मुझे उनकी वॉइस सुनाई देती है तो मुझे काफ़ी फायदा होता है वहाँ बात से और मैं अपनी मीटिंग कहीं भी किसी के साथ कर सकता हूँ क्योंकि वो एक सरल और सहज और क्लियर वॉइस वाला ऐप है जिससे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती